جہاں تک میں بات کر رہا ہوں اپنے بہار کی جہاں ہاتھوں کی کڑھائی اور پینٹنگ کے بارے میں بہت پرسدھ ہے جی یہاں ل عورتیں اپنے ہاتھوں سے پینٹنگ بنایا کرتی ہیں اور میں اس عورتوں کو بہت شکر گزار ہوں جو اپنے بہار کو بہت آگے لے جانا چاہتی ہوں جہاں تک بات کی جائے جہاں تک بات کی جائے پینٹنگ کی تو ایک سے کلا کا یہاں مظاہرہ کرایا جاتا ہے اسے آگے بڑھانے کے لیے ہم سارے بہار واسیوں نے سوسل میڈیا کا استعمال کر کے اسے بہت آگے بڑھانے کا کام کیا ہے اور کرتے آ رہے ہیں اور کرتے رہیں گے اپنے بہار کے لیے اور میں جانتا ہوں کہ ہر جگہ سے ہمارا بہار سب سے اوپر ہو اور جہاں تک بات کی جائے ڈیجیٹل پرنٹنگ کی تو ہمارے بہار میں بھی ایسے ایسے کرریگریں ہیں ڈیجیٹل پرنٹنگ کی اور ایسے ایسی ڈیزائن بنا کر کے اپنے بہار میں پرستت کر رہے ہیں کہ لوگ اتنے پسند کر رہے ہیں کہ دور دور سے لوگ ہمارے بہار میں آ رہے ہیں اس پینٹنگ کو دیکھنے کے لیے تھری ڈٹی پینٹنگ اور میں اپنے بہار واسیوں بہار کی عورتوں سے میں بہت خوش ہوں کہ اپنے بہار کے لیے اتنا کر رہی ہیں اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ سوسل میڈیا کے ذریعے ہم بہار واسیوں نے بہت آگے پہنچانے کا کام کیا ہے اور تھری ڈی پرنٹنگ اور ہر گھر میں ہر گھر میں لوگ پسند کرتے ہیں اور میں لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ ہمارے بہار کے کلچر کو پسند کر رہے ہیں اور ہم لوگ مل کر کے بہار کا نام روشن کریں گے